हलो जी मैम बताइए जी मैम हम गोल्ड में डीलिंग करते हैं आपको क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट है बताइए हमारे यहाँ पे सोने और चांदी की बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी है आपको क्या चाहिए आप बता दीजिए हम आपको भिजवा देंगे तो मैम आपको आगे सेल करना है या अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए चाहिए अच्छा तो मैम ऐसा है कि हम जब हम सेल करते हैं तो हम नाइनटी परसेंट पूरा लेते हैं लेकिन अगर आप आप आगे जाकर सेल करेंगी ना तो हम आपसे सेवेंटी परसेंट तो लेंगे ही लेंगे तो तीस परसेंट का आपका खुलासा कमीशन रह जाएगा फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि एक अंगूठी है एक ग्राम की है प्लैटिनम की है गोल्ड की है आप किस बेस पर सेल कर सकते हैं ठीक है तो उसके थोड़े बहुत सैंपल हैं आपने पहले कहाँ कहाँ डीलिंग की है जैसे क्या क्या सेल किया है सिल्वर में क्या क्या आइटम सेल किया अच्छा नहीं जैसे लोगों की नजर में वगैरह तो उसका रेड बहुत हाइ चली जाएंगी तो तो पाँच तोले से कम में तो बनता नहीं है तो अगर आप छोटी चीज़ों से स्टार्ट करोगे ना जैसे तो छोटी छोटी अंगूठियाँ हैं कानों के हैं बालिया हैं और फिंगर रिंग है यह पेंडेंट हो गए सोने के क्योंकि यह आपको छोटे छोटे आइटम बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और बेनिफिट भी अच्छा है आगे कमीशन भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको तो आपको कितनी देर से कितनी देर तक चाहिए सामान कितने लाख का सामान खरीदोगे आप हाँ फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हम आपको सामान भिजवा देंगे एक बार आप आ सको तो मैं चाहूंगी कि आप आके दुकान विज़िट कर लो क्योंकि जितना सामान दुकान में है ना आप देखोगे ना कि हमारे से टक्कर का सामान आपको कहीं नहीं मिलेगा तो आप दुकान विज़िट कर लोगे ना तो आपको चार चीज़ें और देखने को मिलेगी आपका मन होगा कि ये लूँ ये लूँ ये लूँ और कमीशन भी आपको अच्छे से अच्छा देंगे पूरे मार्केट में हमसे बेटर उस चीज़ आपको नहीं मिलेगी यह है घोड़ा चौक सोनारों का है हाँ तो वहाँ पे चांदी का सराफा मार्केट में हमारी दुकान है लिनी ज्वेलर्स के नाम से तो आप ये गूगल पे भी सर्च करोगे तो हमारा एड्रेस आ जाएगा जस्टडायल पे भी सेंड करोगे तो हमारा एड्रेस आ जाएगा इसके अलावा हमारी वेबसाइट है पर्टिकुलर जहाँ पे सब आइटम शो हो रखे हैं आपको किस भी रेंज का आइटम चाहिए तो आप मुझको पिक सेंड कर दो मैं आपको आइटम भिजवा दूंगी बट मैं चाहती हूँ कि आप एक बार दुकान विज़िट करो मैम ऑनलाइन तो ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि आपको पता है इनकम टैक्स शो करना पड़ता है आपको पता ही है अब कैश में ज़्यादा प्रिफर करते हैं हम क्योंकि कैश का जितना लो उतना शो नहीं करना पड़ता है तो ठीक है तो आधा पेमेंट आधा पेमेंट ऑनलाइन कर देना आधा कैश दे देना आपको दिक्कत नहीं आएगी और हमको भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि फिर अकाउंट गड़बड़ा जाएगा यह मैम कम से कम दो दो तीन तीन दिन तो लगते ही हैं और किसी बड़ी डिज़ाइन है तो दो हफ्ते लग जाते हैं तो मैडम आपको आपको एक साथ पाँच पीस का ऑर्डर तो कम से कम लेना पड़ेगा क्योंकि हम एक जने के लिए तो मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे नहीं ठीक है मैडम ठीक है मैम आप आ जाइए जय श्री कृष्ण